آج کل اکثر لوگوں کا ذریعہ معاش کسی نہ کسی طور پر بجلی پر منحصر ہیں خاص طور پر دفاتر دکانیں کارخانے اور آنلائن کام کرنے والے افراد بجلی کے بغیر اپنا کام جاری نہیں رکھ سکتے جب بجلی کی کٹوتی ہوتی ہے تو کمپیوٹر انٹرنیٹ مشینیں اور دیگر ضروری آلات بند ہو جاتے ہیں جس سے کام رک جاتا ہے اور آمدنی پر منفی اثر پڑتا ہے بجلی کی بندش کے دوران روشنی کے لیے لوگ مختلف متبادل استعمال کرتے ہیں جیسے کہ بیٹری سے چلنے والے لائٹس ریچارج ریچارجیبل بلب سولر لیمپس اور جنریٹر کچھ علاقوں میں سولر سسٹمز تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں کیونکہ وہ ماحول دوست اور نسبتاً مستقل بجلی فراہم کرتے ہیں زیادہ تر گھروں میں اب انورٹر بھی عام ہو چکے ہیں خاص طور پر شہری علاقوں میں انورٹرز بیٹری چارج کر کے بجلی محفوظ کرتے ہیں جو بجلی نہ ہونے کی صورت میں پنکھے بلب اور کبھی کبھار ٹی وی یا کمپیوٹر بھی چلا سکتے ہیں تاہم دیہی علاقوں میں جہاں انورٹر یا سولر سسٹمس مہنگا لگتا ہے وہاں لوگ اب بھی موم بتیاں یا تیل کے دیے جیسے پرانے ذرائع استعمال کرتے ہیں